हलो जय झूलेलाल केरु अच्छा मुंहिंजो बि नालो रेनू मूलचंदानी हा उहेई त तव्हांजो नालो बि रेनू आहे हा जी जी ब ॿियो कीअं आहियो दीदी बसि बढ़िया बढ़िया मां ॿुधो आहे तव्हां जूतनि जी शॉप अथव हा हा त मूंखे मुंहिंजी धीअ जी शादी लाइ जूता चप्पल सैंडिल मोजिड़ी सभु खपंदो हो त मूंखे पुछिणो हो हा अच्छा अच्छा अच्छा मोजिड़ी मोजिड़ियूं मोजिड़ियूं कहिड़े कहिड़े टाइप जी आयूं अथव हेल सीआरो बि आहे त हूं हूं हूं अच्छा अच्छा हूं हा हील वारा सैंडिल बि हुनखे वणंदा अथस त उहो बि उहो बि हा ॿ पीस हुनखे खपनि हील सैंडिल उहे ऐं हा जी जी जी ऐं वनां जे लाइ बि हिक मोजिड़ी कोन्ह जंहिंसां वनां जे लाइ बि खपे त उहो बि खपे मूंखे असांखे ऐं ॿियो स्लीपर बि खपेसि घर पायण लाइ स्लीपर हुजनि ॿ हिक ॿ जोड़ी स्लीपर अच्छा अच्छा त हू स्लीपर बि मतिलब ऐं ॿियो जीअं ॿाहिरि अंदरि पायण लाइ बि खपे थो न केॾीमहिल ऐं घर घर में पायण लाइ बि अलॻि टाइप जा हेल त टेडी टेडी वारा बि निकिता आहिनि अलॻि अलॻि त उहो बि तव्हां वटि अथव हा अच्छा वॾी साइज मिली वेंदी हिनजो छा पैर ॾाढो वॾो अथस हा ऐं कलर कलर मिली वेंदा कलर मोजिड़िन में मिली वेंदा अच्छा हूं हा ऐं ॿियो स्पोर्ट्स वारा मतिलब उहे कोन्ह अॼकल्ह छोकिरियूं जींसूं मथां कोन्ह पाइन थियूं बूट न सीआरे में त बूट पाइन थियूं ॿिए ऑफ़िस वञनि थियूं त बि बूट पाइन थियूं ऐं किथे घुमण बि वञनि थियूं सम्झो मतिलब ईंअ त जींस त पर उहे हेठा पाइन थियूं न बूट मैच वारा अॼकल्ह छोकिरियूं हा ऐं सीआरे में त थोरो छोकिरियूं छा वरी जींसुन मथां ॾाढो वरी हेठ बूट पाइन थियूं त इन हिसाब सां मूंखे बूट बि खपनि सुठा अच्छा हा त मूंखे तव्हां ए न इहो मैसेज ते मैसेज कयो न तव्हांजो दीदी एड्रेस दुकानु जो

हा त वाट्सअप ते अ न मूंखे तव्हांजी दुकानु जो एड्रेस मैसेज कजो ऐं मां पाण ॿियो केरु बि हूंदो न त हुनखे बि ॿुधाईंदसि तव्हांजो त मुंहिंजी हिक आहे हिक मुंहिजी फ़्रेंड हूअ बि चए पइ त मूंखे बि वठणा आहिनि उहे मां भई शादी जो उअंई मूंखे शॉपिंग करिणी आहे न त हुन चयई मां बि हलंदसि त मां हुनखे बि वठी ईंदसि उनखे बि खपनि हूअ बि ॿाहिरि वञिणी आहे त सुठो आहे हा उहेई मां चयो भई शादी वरी छा ख़रीदारी करिणी आहे त भई ॾिसो सांवरनि पासे त सुठो ॾे ॾियूं त अहिड़ो नालो बि अहिड़ो थिए थो न त इन हिसाब सां भई सुठो निकिरे त सुठो ई आहे न पाण त मां ॿुधो आहे तव्हांजो सुठो आहे तॾहिं मां अॼ तव्हां चयो तव्हखे फ़ोन कयां ऐं पुछा भई हूं अच्छा मूंखे रीजनेबिल लॻाए ॾिजो हा हा हा हा त हूअ ई हा इन करे मां चयो पइ त दीदी अ न एड्रेस मूंखे यादि करे मोकिलजो दीदी जी ऐं तव्हांखे फ़ोटा हुजनि त भले फ़ोटा मोकिलजो त मां उनखे बि ॾेखारे सघां न त पोइ मां तव्हांजी दुकानु ई ईंदीसाव मां त रूबरू ई मूंखे ॾिसणा पवंदा छोकि त मूंखे त मुंहिंजी धीअ जी शादी लाइ खपनि त मूंखे हूअंई जी जी अच्छा अच्छा त तव्हांजो कहिड़ो टाइम अथव कहिड़े टाइम ते सुबुह जो घणे बजे खोलंदा आयो दुकानु अच्छा हा अच्छा हा त मां छा वरी चारि बजे खां अचांव न थोरी मतिलबु ओॾी महिल छा थोरो घटि हुजे त माण्हू खे वठण सवलो थिए न हा हा हा त ठीकु आहे त भले मूंखे तव्हां एड्रेस मोकिले छॾो लोकेशन जो या जेको हुजे वाट्सअप ते मोकिले छॾिजो एड्रेस हा न जी जय झूले